हम एगो शैम्पूके प्रोडक्ट खरीदलियै रहियइ खरीदने छियै जकरा कि हमरा लगेलासँ बाल सिल्की होलय बाल अच्छा लगलइ जकरा वजहसँ बाल भी नहि टूटय छै आओर ने ही झड़य छै हमरा ओ शैम्पू बहुत अच्छा शूट करलकइ आओर जे उ प्रोडक्ट हम मङ्गेलियइ बहुत अच्छा भी प्रोडक्ट एलय आओर उ हमरा बहुत अच्छा लगलइ